हांव चड पिक्चराय पळयना आनी तेंचे म्हाका ड्रेसूय आवडना खंयचेय एक पिक्चराचे आवडटा पूण तें म्हाका शिवपाचे तितलेशे हे ना म्हागेले फक्त जे पळय कोण म्हाका येवन सांगता असो पॅटन कर तसो पॅटर्न कर तेंच हांव शिंवतां आनी म्हाजे म्हणल्यार म्हाका तें पिच्चरांचे कपडे आवडत ना एक चुडीदार म्हगेल्या सारको फेवरेट शिंवप ब्लावज सारी ब्लावज आनी युनिफॉर्म भुरग्यांची ल्हान भुरग्यांचे ड्रेस हे हांव शिवतां पिच्चराची ड्रेस म्हणल्यार म्हाका तेतून इंट्रस्टच ना आनी हांव तें पळय बी ना